हमरा सीतामढ़ी के क्षेत्र मे जते बच्चा अछि जे पढ़ाइ मे ईच्छुक अछि जे साइंस विषय लेकऽ अहाँके पढ़ए के प्रयास मे जेकरा लेल इंजीनियरिंगके आगे के पढ़ाइ के लेल हुनका जादे मतलब विशेष पढ़ाइ मिल सकए एहिके लेल बेहतर कोचिंग क्लास आओर जे होइया इंस्टिट्यू ईसब हमरा क्षेत्र मे खुलि रहल अछि किछु किछु इंस्टिट्यूट अछि आ कॉलेज सब भी अछि जे बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहल अछि बच्चा सबके जाहिसे स्थानीय शिक्षा मे बढ़ोतरी भऽ रहल अछि आओर एहि शिक्षा से मिले के चलते बच्चा सबके बिच मे जागरूकता जादे फ़ैल रहल अछि आ ई विकास आओर वृद्धि मे योगदान दे रहल छै ई हमरा क्षेत्र मे सीतामढ़ी मे बेहतर केन्द्र सब अछि जेना राम सकल सिंह साइंस कॉलेज भऽ गेल एल एस कॉलेज भऽ गेल आओर आइकाल्हि कंप्यूटर क्लास सब बड़का बड़का खुलि रहल छै जे बच्चा सबके बिच मे कंप्यूटर के जानकरी प्रदान करि रहल छै